सर मैं शिवम राजपूत बोल रहा हूँ मैंने स्विगी पर एक आदेश दिया था अभी थोड़ी देर पहले जी पनीर कुलचे का मुझे वो रद्द करवाना था सर मैंने जो पता लिखवाया था वहाँ पर अभी मैं मौजूद नहीं हूँ मुझे पहुँचने में अभी समय लग जाएगा वहाँ पर आ आदेश संख्या है पाँच छः चार नौ छः सात

हाँ सर मैंने उस के लिए भुगतान भी कर दिया था मेरे पैसे सर कितनी देर में आ जाएंगे जी ठीक है भुगतान संख्या है एक पाँच छः सात आठ नौ जी जी ठीक है ठीक है धन्यवाद सर